ہم ہم بچوں کو کئی بار اخبار پڑھنے کا ترغیب دیتے ہیں ہر ایک ذریعے سے اخبار پڑھنا چاہیے خاص کر کے کسی بھی لینگویج میں ہو ہم کو اخبار پڑھنے چاہیے اردو میں انگلس میں ہندی میں اور کوئی بھی ہی چیز ہو اس میں ہو ہم سبھی کو سمجھنا چاہیے ان سبھی باتوں پہ دھیان دینا چاہیے خاص طور پہ ان کے ذریعے سے ہی ہم سبھی کو سمجھنا چاہیے اور باتوں کو آگے کی اور بڑھنا چاہیے ہم سوچ سمجھ کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں خاص طور پہ ان کو ایک اچھی ترغیب دینا ہوتی ہے ان کے لیے ہم سبھی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں پڑھ کر اور سمجھ کے ان سبھی باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں خاص طور پہ ہمارے ہم کو ان سبھی باتوں پہ دھیان دینا چاہیے اخبار کے ذریعے سے ہی دنیا کے بارے میں ہمیں معلوم پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کیا اچھا رہے گا کیا خراب رہے گا ان کے ذریعہ سے ہی ہم آگے کی اور بڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں ہمارے اس بارے میں سمجھنا چاہیے اور آگے کی اور بڑھنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان سبھی باتوں پہ دھیان دینی چاہیے ان کے ذریعہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری زندگی میں جو دقتیں سامنا سامنے آ رہی ہیں ان سب کو سمجھنی چاہیے پڑھنی چاہیے ایک اخبار کے ذریعے ہی آگے کی اور آدمی بڑھتا ہے اور ان کی سوچ سمجھ سب بڑھتی رہتی ہے ہم سبھی کو سمجھنا چاہیے اور آگے کی اور بڑھنی چاہیے ہمارے زندگی میں ان کی ایک مہتو بھومکا رہی ہے